हेल' आङो न'नि फुजानि थाखाय मोन द'जि थासो मिस्टि आरो मोन द'जि थासो नेमखि अर्डार खालामनो सानदोंमोन फैसाया गासै बेसेबां थांगोन जाखो आङो एफाबां बुरजा बेसादफोर लाबाय नोंथाङा आंनो अन्नानै थरनैसो मिस्टि आरो मोननैसो नेमखि बारा एबा अफार हिसाबै हरफानो हागोन ना